अॼु जी परिस्थितीअ में विज्ञापन वधीक में वधीक माण्हुनि ताईं पहुचाइण जा तरीक़ा इलाही वधी रहिया आहिनि पाण ॾिसी था सघूं त इन जा ऑपशन्स आहिनि वॉट्सअप आहे इंस्टाग्राम आहे फेसबुक आहे ट्विटर आहे यूट्यूब आहे सभिनि में अलॻि अलॻि रीति न पाण पंहिंजा विज्ञापन इलाही वधीक में वधीक माण्हुनि ताईं पहुचाए सघूं था छोकी अॼुकल्ह सोशल मीडिया इलाही माण्हू यूज़ करे रहिया आहिनि सभु नंढे में नंढो घरु आहे वॾे में वॾा घर आहिनि यंग्स्टर्स आहिनि सभु को सोशल मीडिया ते अवेलेबल आहे तव्हां पाण ॾिसी था सघो त पाण ई आहियूं त वॉट्सअप में स्टोरीज़ रखंदा आहियूं जंहिंसां वधीक में वधीक माण्हू ॾिसंदा आहिनि जेके पंहिंजे टच में हूंदा आहिनि इंस्टाग्राम में स्टोरी आहे जे पाण रखंदा आहियूं अॼुकल्ह त हुन में ऑपशन्स बि अची वियो आहे स्टोरी बूस्ट करे करे पाण पेड जेकी इन्हनि जी सर्विस हूंदी आहे उहा पाण वठी करे जेके पंहिंजे फॉलोवर्स में न पेज में न आहिनि उन्हनि खे बि पाण पंहिंजी स्टोरीज़ में सभु शेयर करे था सघूं अने उहे पंहिंजी स्टोरीज़ ॾिसी था सघनि पिया फेसबुक में पंहिंजो पेज अलॻि सां ठहंदो आहे ट्विटर्स में फॉलोवर्स जेके हूंदा आहिनि उहे पाण खे फॉलो करनि था पिया जा पाण जंहिंखें फॉलो करूं था पिया हिकु ॿिए जा ॾिसी सघूं था पिया यूट्यूब बि आहे त पंहिंजी चैनल ठहे थी पई उहो चैनल ठाहे करे वॉट्सअप ते शेयर करे था सघूं पिया जीअं जीअं माण्हू पाण जा पेज लाइक करनि था शेयर करनि था पिया सब्सक्राइब करनि था पिया सभु पंहिंजो जेकी बि वीडियोस क्लिप्स पाण रखूं था पिया उहो ॾिसी सघनि था पिया ऐं इन सां फ़ाइदो इहो थो थिए की जेकी बि पाण क्रिएटिविटी आहे जा कहिड़ी बि शइ करे रहिया आहियूं फोर एन एग्ज़ाम्पल अॼुकल्ह पाण ॾिसूं था पिया त फूड जो इलाही वधी रहियो आहे पाण वॉट्सअप खोलियूं था फेसबुक आहे ट्विटर आहे उन में सभु भई रसोईअ जो न सभु रखनि था पिया की कहिड़ी कहिड़ी नईं नईं वानगी इहे ठाहिनि था पिया अॼुकल्ह मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां त हिकिड़ो चंडीगढ़ जो कपल आहे फेमस नालो अथनि कुल्हड़ पिज़ा कपल चवंदा आहिनि अॼु कहिड़ो बि अहिड़ो माण्हू न हूंदो उन खे न सुञाणींदा हूंदा इन्हनि जो चंडीगढ़ में कमुकारु पिज़ा जो न इहो सभु आहे इन्हनि इलाही नंढी जॻहि खां शुरूआति कई उन्हनि खे इन्हनि पंहिंजो कमुकारु इंस्टा ते यूट्यूब ते फेसबुक में इन्हनि पिणि पंहिंजा पेज ठाहिया अथनि सभु कयनि उन में जेकी जेकी इहे शयूं ठाहिंदा हुआ उहे सभु रखियनि कयनि धीरे धीरे उहो सोशल मीडिया ते फ्री करे माण्हुनि वटि पहुचणु लॻो की भई न हे त कुझु सुठो था ठाहिनि ॿियनि खां अलॻि था ठाहिनि त धीरे धीरे उन्हनि वटि ग्राहकी वधणु लॻी उन्हनि वटि इलाही ग्राहक अचणु मंडिया उन्हनि जी फेमस जे करे अलाइ किथां किथां परियां परियां खां माण्हू इन्हनि वटि अचणु लॻा खाइणु पिअणु लॻा हिन जे करे पाण इहो बि ॾिसी था सघूं क्या की भई कहिड़ी बि जॻहि ते हुजऊं था सोशल मीडिया आहे उन जे करे किथां किथां खां माण्हू पाण खे ॾिसी करे अचनि था पिया पाण जेको क्रिएटिविटी कयूं था पिया उहे ॾिसनि था पिया भई जेके खाइण जा शौक़ीनि आहिनि उहे किथां खां बि परियां परियां खां बि हुननि वटि खाइणु वेंदा आहिनि त इन जो बि उन्हनि खे लाभु मिले थो पियो ऐं गॾो गॾु इन्हनि जी बि तरक़ी थिए थी पई भई नंढी जॻहि खां चालू कयुनि त हाणे वॾे रेस्टोरेंट जहिड़ो कमु करणु उन्हनि जो थी वियो आहे त इहो हिकिड़ो वॾो थी थो सघे की भई सोशल मीडिया एडवरटाइज़मेंट आहे त इहो इलाही क्रिएटिव थी रहियो आहे इम्प्रेसिव आहे अॻे पाण कॾहिं अहिड़ो न ॾिठो की केरु कुझु बि घर में बि ठाहे थो पियो त स्टोरी रखंदो हुओ अॼुकल्ह सभु को कहिड़ी नईं शइ ठाहिनि था पिया त स्टोरीस में रखनि था पिया जा पंहिंजा रिलेटिव्स आहिनि त उन्हनि खे फोटो पाड़े करे शेयर था करनि की भई मां हीअ शइ ठाही आहे त अहिड़ी रीति न जहिड़ी रीति न ॿाहिरि रेस्टोरेंट्स आहिनि ॿिया बि आहिनि त उहा पंहिंजी अॻियां वधण जे लाइ स्टॉरीस रखनि था पिया पेज ठाहिनि था पिया यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करनि था पिया उन खे अॼुकल्ह सोशल मीडिया जे करे ॿिया बि ॾिसी ॾिसी करे उहे स्टोरीस आहिनि जा जे उहा खे सब्सक्राइब कंदा हुजनि उहे ॾिसी करे ओसि ताईं पुॼनि था पिया खाइण जे लाइ इन जे करे भई धंधो बि वधे थो पियो अने ई सभु थी रहियो आहे त इहो पाण खे इलाही अॻियां वठी वञी थो सघे पियो